थामजि आगष्ट' नै रोजा नैजिसे दाइन जानुवारि नै रोजा जिथाम नै मार्च नै रोजा नैजिथाम गुजि आगष्ट' नै रोजा नैजि जुन नै रोजा नैजिनै